हेलो स्विगी मां तव्हांजे एप्लीकेशन जे थ्रू बिह जा पकौड़ा ऐं

वाङण जी भाॼी ऑडर कयी हुई त मां उनमें पुछण थो चाहियां त कोई डिस्काउंट कूपन आहे छा मां पंहिंजो फूड ऑडर कयां थो मां तव्हांजी एप्लीकेशन खोली आहे पर उनमें मूंखे कोई डिस्काउंट नज़र कोन आयो आहे मां पहिरीं बि हिन संडे ॾींहं ई शाम जो छहे बजे खां पोइ ऑडर कयो हुयो मूंखे ॿिनी दफ़ा पंजवीह पर्सेंट डिस्काउंट मिलियो आहे लास्ट ॿिनि हफ़्तनि खां मां कयां थो हिन दफ़े मूंखे डिस्काउंट नज़र नथो अचे सेम रेस्टोरेंट मां अहिड़ी टाइप जी शयूं ऑडर कयूं हुयूं त तव्हां चेक करे ॿुधायो त या त तव्हां कूपन मूंखे फ़ोन ते ॿुधायो या एप्लीकेशन खे अपडेट कयो त मां उनखे यूज़ करे सघां